सरकारी अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल में अंतर अंतर ये है प्राय सरकारी अस्पताल में कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं हम वहाँ इलाज के लिए जाते हैं इतनी लम्बी सी लाइन लगी होती है कि हम इलाज ही नहीं करवा पाते और ना ठीक से साफ सफाई धूल मिट्टियाँ उड़ती रहती हैं वहाँ जितने समझ लो कि इलाज नहीं करवाते जितने हम बीमार रहते थे उससे और ज्यादा दुगना बीमार हो जाते थे कभी कभी जमीन पर बैठकर मतलब इलाज करवाना पड़ता है इतना वहाँ गंदगी इतना कोई भी मायने नहीं रहता है कि सरकारी हॉस्पिटल में ना कोई साफ सफाई ना कोई ध्यान वगैरह कुछ नहीं तो मतलब हम यही अंतर है सरकारी में प्राइवेट में एक बार मेरे बगल कि थीं उनको लेके गए हमने हॉस्पिटल में तो मतलब उनका इलाज करवाने के लिए तो मतलब ध्यान ही नहीं दिया गया उसमें और मतलब धू बहुत सारे कचरे इसमें थे तो हमने प्राइवेट में ले के गया उन्हें प्राइवेट में लेके गए तो बहुत सारा उनका मतलब रिचार्ज गिर गया और क्या है कि मतलब खून टेस्ट पेशाब टेस्ट और लेट्रीन टेस्ट और शुगर टेस्ट बहुत ऐसे सारे मैंने करवाए इसके बाद हम सब बीमारियाँ का मतलब इलाज हो गया उन्हें अच्छे से मतलब बेड वगैरह मिला लिटाने के लिए और हम मतलब अब अच्छी सुविधाएँ थी मतलब प्राइवेट में ये ही अच्छा सुविधा है लेकिन एक लाख रूपये कम से कम खर्चें हो गए और सरकारी में तो बेड भी नहीं मिलते लेटने के लिए कि बेड भी मिले लेटने के लिए मरिज कायदे से लेट जाएँ उनका इलाज अच्छे से हो यही सब बातें हो जाती हैं में यही अंतर है सरकारी में प्राइवेट में यही सब बातें होती हैं और एक बार मैंने अपने मतलब मतलब अपने सिस्टर को लेके गए वहाँ उनके पेट में बच्चा था तो मैंने प्राइवेट में लेके गए तो वहाँ का कोई सुनवाई नहीं हुआ बोल रहे है कि इसमें नहीं हो पाएगा ऐसे वैसे नहीं बेड था धूल मिट्टियाँ ऐसे उड़ रही थीं मध मच्छर मक्खियाँ उड़ रही थी ना कोई साफ सफाई मरीजों को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था कपड़े ऐसे गंदे गंदे इन सब कुछ थे बेड गंदे थे उस पर के मतलब धूल मिट्टियाँ ऐसे उड़ रही थीं कोई मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा था ये ही अंतर है प्राइवेट और मतलब सरकारी में तो मैंने उन्हें लेके गए हॉस्पिटल प्राइवेट में तो उनको एडमिट किया इसके बाद उनका इलाज वगैरह चालू करवाया हमने प्राइवेट में अच्छे से इसके बाद उनका मतलब इलाज उलाज करवाके फिर लड़का उड़का मतलब पैदा हुआ फिर हमने उनको मतलब अच्छे से डॉक्टर ने उनका साफ़ सफाई कर दिया अच्छे से मतलब अच्छे से लेके हम उन्हें घर वापस चले आएँ और वो क्या है कि यही सरकारी में प्राइवेट में यही मतलब अंतर है कि उसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता ना ही डॉक्टर ठीक से ध्यान देते हैं नहीं नर्स ठीक से ध्यान देती हैं जैसे जहाँ तड़पते रहो वहीं तड़पते रह जाते हैं और यही अंतर है प्राइवेट में और सरकारी में उसमें से सब अच्छे से इलाज होते हैं लेकिन हमारा खर्च बहुत ज्यादा लग जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना हम मतलब खाने पीने का नहीं जुगाड़ कर पाते हैं उतने हम वहाँ सर प्राइवेट में मतलब दवा वगैरह और क्या है कि इलाज जाँच में लगवा देते हैं लगा देते हैं यही सब बातें होती हैं इसलिए